हॅलो म्हाजे नांव चिन्मय चिन्मय जल्मी हांवेंन काल ऍपा वयल्यान तुमची कॅब बूक केल्ली म्हाजें लोकेशन हांवेन तेजेर म्हापसा टुरीस्ट हॉटेल म्हणून घातलेले तेन्ना आज तुमकां ती सकाळीं दन दनपार मेरेन पिक अप आशिल्लो म्हाजो आनी प्रोब्लेम अशें जालां की आतां सद्या खातीर आमकां कांय ऑपशन नाशिल्लें आनी हॉटेलाचें चॅक आवट जें आशिल्लें ते बेगीन आशिल्ले सो ते प्रमाणे आमी हॉटेलाचें चॅक आवट बेगीन करचें पडलें तर हॉटेला भायर सरून आमकां आतां रावतले खंय तर अशें चिंतून आमी कळंगूट बिचार एक रावंड मारुन येवया अशें चिंतले आनी कळंगूट बिचार आमी सद्या आसा तेन्ना तुमकां जो पिक अप आसा पळय तो तुमी आता म्हापशां आनी येवं नाकात डायरेक्टली तुमी आतां एक काम करात कळंगूटचो जो सर्कल आसा पळय थंयसर या हांव म्हाज्या फॅमिली वांगडा आमी पांच जाण आसात टोटल तेन्ना तुमचें गाडयेक आमी रावता पांच जाण आसा आनी हांवेंन तांबडो कलरचो शर्ट घातला तेन्ना तुका वळखुपाकूय बरें पडटलें एक अंदाजे कितलो टायम लागतलो तो एकदा मातसो म्हाका कॉल करून सांग आनी हांव तुका रावतां त्या सर्कलार येवन लागीं पावता पावता तसो म्हाका तूं कॉल कर आनी मागीर आमी आमचे जे कळंगूट सर्कल हा पळय थंयच्यानच तूं म्हाका वास्को एयरपोर्टार ड्रॉप कर